पुर्णियामे बच्चा सभके पूर्णियामे बच्चा सभके पढ़ाइ खातिर बहुत दिक्कत होइ छै बहुत परेशानी होइ छै जाइ खातिर बहुत दिक्कत होइ छै गाड़ी भी नहि मिलै छै बहुत लेटसँ मिलै छै पैसा दै मे भी बहुत दिक्कत होइ छै ओकरा खातिर खेती करल पड़ै छै खेती करै रहियै तऽ खेती करिके खेतीमे जे उपजा होइ छै ओकरा बेचके पैसा लाबै छियै तब पैसा दै छियै बहुत दिक्कतसँ तब बच्चा पढ़ै जाइ छै ओइ ओकर बाद कॉपी कलम खरीदै छियै पैसासँ तब बच्चाकेँ दै छियै पढ़ै छै पढ़ै छै इसी तरहसँ खेती गृहस्थी करिके आलू कोबी उपजाके मकई उपजाके बेचके बच्चा सभकेँ पढ़ाबै छियै